ستارہ بینی شروع کرنے کی میری پہلی یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں عام طور پر اپنے گھر کی چھت پر ہی سویا کرتا تھا رات کو اور اس وقت مجھے ستاروں کا ٹوٹنا یا ستاروں کا چمکنا بہت اچھا لگتا ہے پھر میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا یہ ستارے آخر ٹوٹتے کیوں ہیں یا ان ستاروں کی چمک کے پیچھے کیا راز ہے ان ساری چیزوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اس اس کے لیے میں نے دو چار کتابیں بھی پڑھیں کہ ان ساری چیزوں کا راز کیا ہے اور ستارہ بینی بچپن سے ہی مجھے اچھا لگتا تھا بہت سارے دوست احباب بہت سارے ساتھی مجھے اس طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے بہت سارے لوگ اپنی اپنی کہانیوں میں بیان کرتے تھے تو مجھے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی اور اس طرح کے معاملات مجھے بہت اچھے لگتے تھے تو اس کے لیے ستارہ بینی میں نے شروع کی اور یہ ستارہ بینی مجھے آج بھی اچھی لگتے ہیں اور ستاروں کے بارے میں جاننا یا معلومات حاصل کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس پر بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اور کوشس کرتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ کام کر سکوں